साढे़ ग्रां बिच अगर कुसै गी सिर पीड़ होंदी जां साढ़े घर जां ग्रां म्हल्ले च साढ़े इत्थै फेमस जेह्कियां होम रेमिडियां इ'यै न कि देसी तेल होई गेआ देसी तेले दी मालश करो सिरे गी सवेरे शामीं स'रेआं दा तेल लाओ देसी कोह्ल्लू दा तेल लाओ कोई पीड़ पाड़ सिरै गी कदें नेईं होनी सारी गैस गूस निकली जानी सिरै च बाह्र होर अर्क बनांदे अपना काले मर्च लौंग ते इलाची पाइयै कुट्टियै काले मर्चें दा इसदा अर्क बनाइयै पत्ती पाइयै बनाइयै ते एक दो बारी पीता दा होऐ ते जकाम बुखार कोई अगर सिर पीड़ कुसै गी अगर होऐ न'सदी जा निं ते गल्ल बक्खरी होई कोई इ'यां नसदी जंदी होर साढ़े रेमीडियां न ऐ अपने बरैंह्कडे़ दे सिक्कड होंदे आखदे उसदा अर्क बनाइयै पींदे सिक्कड़ें ते नुआढ़े कन्नै बी थोह्ड़ा आराम मिलदा और साढ़ा कशमीरी काह्बा जेह्का होंदा ऐ फेमस कशमीर दा इत्थै बी होंदे ओह्दे उसदे बूह्टे काह्ड़ा बनाइयै नुआढ़ा पीह्चै ते नुआढ़े कन्नै बी अगर सिर पीड़ बगैरा आदमी गी कटदी रौंह्दी और कोई मरहम बगैरा बनाए दे होंदे जि'यां पराने पराने लोकें रक्खे दे होंदे अपने अपने घर मरहम बगैरा रक्खे दे होंदे उसदे कन्नै